म्हाका पयलींसून पेंटींग ड्रॉइंग तेजी खूब आवड आसलेली अशी मेमोरेबल स्टोरी अशी पेंटिंगाची म्हाजे कडेन ना पण एक पेंटींग हा जे हांवेन टू थावजंड ट्वेंटी द गल वीथ पर्ल इयरिंग हांवेन फस्ट टायम ट्राय केलेलो पोर्ट्रेट काडून तेन्ना बॉडी आनी जे क्लोत आहा क्लोथ्स तें सगळे बरें जालेलें खाली जे फेस मातसो बिगनर लेवल समज म्हणू शकता ओके आसलेलो मागीर हांवेन दोन वर्सां मागीर परत ट्राय केलो तेन्ना तो बरो आनी परफेक्ट जालो आनीक अशी एक पेंटींग आसा म्हजे कुत्र्याचे हांवेन एक केक बेज आहा पय तेजेर हांवेन म्हाज्या कुत्र्यांचे पोट्रेट काडलेलें आनी तें फस्ट टायम काडलेलें आनी इतले बरे जाल्लेलें म्हाका खूब आवडटाले तें मागीर दुसऱ्या वर्सा ती दोगांय गेली आनी एकटोच उरलो कुत्रो आनी हांवेन वॉल पेंटींग सुद्दां ट्राय केलेली आसा फस्ट टायम भयणी वांगडा आनी आतां ह्या पोरू बी आमी तशेंच केले आमी वॉल पेंटींग केली एक आनी लोकांनी आमची खूब तारीफ केली आनी आतां हांव फायन आर्ट कॉलेजीन एडमिशन घेतला आनी हांव ट्राय करता आनी अशी मोर पेंटिंग्स करपाक